हेलो आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं हाँ मैंने अभी अभी एक अर्डर हरिराम रेस्टोरंट से मैंने एक अर्डर आप को दी थी मतलब आप वहाँ से रोटी और सब्ज़ी उसके साठ थोड़ा मशरूम मुझे चाहिए था और उसके साथ थोड़ा पनीर हम मुझे चाहिए था ये सब मैंने आप को लाने के लिए कल की थी कि ये सब आप मेरे लिए ला देना मतलब मैं अर्डर कर मतलब की ही थी तो मेरा अर्डर हो गया है हाँ मुझे ये थोड़ा पूछ कर बताइए कि अगर हो गया तो मेरे लिए थोड़ा जल्दी जल्दी ला देंगे क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ तो अगर आप ला देंगे ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी तो थोड़ा वो पूछ ताछ कर के मुझे बताएंगे कि ऑर्डर कहाँ पर है और वो हो गया है कि नहीं हो गया हाँ जी मैं रखती हूँ